पैह्लें ना सूट अस सींदे होंदे हे ते उसलै केह् नांऽ लैंदे सलवार ते कुर्ता गै होंदे हे स्हेई मायने च जादा कोला जादा घैंटे च सूट सी ओड़दे होंदे हे तुसें पता अज्जकल केह् नांऽ एह् प्लाजो ऐ फिर ओह् शरारे चले दे होर अफगानी सूट होंदे ओह् जेह्ड़े उ'नेंगी बड़ा टाइम लगदा ऐ ते अज्जकल पलाजो सियो उं'दे च प्लास्टिक पाओ सलवार कुर्ता होंदा हा ते ओह् अस मैंटे च सियै ते देई ओड़दे दे होंदे हे ते अज्जकल नमें नमें डिजाइन दियां चले दे रवाज़ चले दे अज्जकल एह् सियो इयां सियो मतलब कि स्टिचिंग आह्ले सूट साड़ियें गी स्टिच करो एह् बड़ा मतलब कि बड़े अज्जकल नमें नमें डिजाइन दे कपड़े चले दे ते ओह् मुश्कल गै होंदा सीना पर उ'नेंगी टाइम लगदा ऐ जादा फ्राकां सीनियां अज्जकल फ्राकां कुड़ियां बोलदियां एह् फ्राकां सियो एह् नायरा कट आह्लेे सूट होंदे जेह्ड़े नमें डजैन दे चले दे पैह्लें पैह्लें जेह्ड़े जदूं अस सींदे होंदे हे सलाइयां करदे हे ते एह् सिद्धी इक सलवार सीती फटाफट सलवार सीती कुर्ता सीता ते लांदे शैल होई ते सूट बी सनोई गेआ अज्जकल फिर पैह्लें प्लाजो कट्टो फिर कमीच सियो ओह् सी सूइयै ते मतलब जादा गै टाइम लगदा अज्जकल नायरा कट सियो उ'नेंगी बी टाइम लग्गी गै जंदा सीने गी ते अज्जकल सलाइयां बी पैह्लें पैह्लें जनानी जिसलै सलाई लैंदे ही ते सलाई जनानियां दिंदियां हां डेढ सौ रपेआ जां सौ रपेआ स्हत्तर रपेऽ बी लोक दिंदे हे जिसलै अस सींदे होंदे हे कपड़े ते अज्जकल ते पंज पंज छे छे सौ रपेआ ते सूट लैंदियां सीने दा चल इन्ना ते ऐ कि सलाई ते होई गै जंदा ऐ पर टाइम ते लगदा ऐ प्लाजो ते सींदे न अज्जकल प्लाजो प्लाजो बगैरा होई गे फिर दूआ होंदा ओह् केह् नांऽ लैंदे नायरा कट आह्ला सूट नी सींदे फ्राकां इ'यां चोनां चोनां पाइयै ते ओह्दे च बी जादा गै टैम लगदा ऐ ते एह् ऐ कि सी लैन्ने आं चंगे माड़े पर हून एह् ऐ कि टाइम लगदा ऐ जादा ते ओह् करी लैन्ने घऱेरै दा बी इ'यां पैह्लें नार्मल सूट सीना होंदा हा तां दो सूट सनोई जंदे हे ते हून जेह्ड़ा नायरा कट फ्ही ओह् करो ते उसी टाइम लग्गी जंदा ऐ ध्याड़ी दा इक्कै सूट सनोंदा ऐ ते चलो करी लैन्ने आं कम्मकाज माड़ा चली गै जंदा सर्कल ते अस आखने आं कि जादा कोला जादा सानूं बी टाइम लग्गै उसी टाइम टाइम होऐ ते बंदा सी गै लैंदा घरा दा खर्चा बी चली जंदा बच्चें बी बच्चें दा बी निकली जंदा खर्चा ते मम्मी डैडी बी दिक्खने होंदे घरा दा कम्म बी करना होंदा अपने घर ग्रां च तुसें पता जनानियां बड़ियां इटयां चपीट बट्टदियां नेईं मड़ी एह् इन्ना निं करेआं में इन्ने पैसे देने ऐं दुई आखदी नेईं अड़िये एह् बड़े पैहे लैंदी ऐ एह्दे कोल दूई शैल सींदी ऐ कपड़े ते एह् पैसे मते लैंदी ऐ नुहाड़े कोल निं जाना ते जनानियां तुसेंगी पता इक इक रपेऽ दी इक रपेआ बी समझो घट्ट करियै पंज रपेऽ बी घट्ट करै ते आखदियां नेईं ओह् शैल कपड़े सींदी ते पैसे बी घट्ट लैंदी ऐ ते ओह्दे कोला सी लैन्ने आं सलाई लैन्ने आं ते अज्जकल मशीनां चली दियां जेह्ड़ियां इन्टरलाक आह्लियां केईं जेह्ड़ियां जनानियां होंदियां बड़ियां ओह् आखदियां नेईं भैनें एह् बी करी लैएयां इंन्ट्रलाक बी करी करना ई आं ते इन्ट्रलाक आह्ली मशीन बी में रक्खी दी ऐ ते में पिच्छुआं इन्ट्रलाक बी करी लैन्नी होन्नी आं ते पिच्छें सलाई इन्ट्रलाक करियै फ्ङी ओह्दे पैसे जादा लगदे न आखदे कोई गल्ल नी जनानियां आखदियां कोई निं भैनें लेई लैयां इन्ट्रलाक दे पैसे लेई लैयां पर तूं सलाई इन्ट्रलाक बी साढ़े कपड़े शैल सियां केईं प्लाजो सीदियां फ्राकां बी सी लैन्नी होनी आं में ते ओह् केह् नांऽ लैंदे लेइयै फ्राक सियै ते नायरा कट सूट बी सी लैन्नी आं प्लाजो बी सी लैन्नी आं जेह्ड़ियां ओह् स्टिच करदे साड़ियां नी होंदियां फाल बगैरा लगांदे न लोग आखदे ओह् केईं जनानियां आंदियां मेरे कोल ते में फाल बी लाई लैन्नी होन्नी आं फाल पूरी अद्धी साड़ी गी ते साड़ी जेह्ड़ी स्टिच करदे ओह् बी करी लैन्नी होन्नी आं माड़ा मुट्टा जेह्ड़े अपने घर अज्ज कल में ओह् बी खोह्ले दा केह् नांऽ लैंदे पार्लर जेह्ड़े होंदा अज्जकल जनानियां एह् करांदियां न आईब्रो करांदियां न ते में ओह् बी आईब्रो आह्ला कम्म बी थ्रैडिंग आह्ला कम्म बी करनी होन्नी आं ते फेशल फूशल रक्खे दा कोई माड़ा मुट्टा कम्म ते ओह् बी करी लैन्नी आं अपना खर्चा ध्याड़ी दा शैल मतलब कि ध्याड़ी दा मतलब कोई कदें मेरा चार पंज सौ जिसलै कुदै सलाई आह्ला कम्म नेईं करना होऐ ते फेशल आह्ला गै कम्म ते ध्याड़ी दा पंज सौ रपेआ कमाई गै लैन्नी आं ते बस अपना एह् ऐ कि अपने हत्थ सिद्धे कीते दे न ते चलो ग्रां बिच्च एह् ऐ ग्रां च इन्नियां कोई बी नी हैन जनानियां कपड़े सीने आह्लियां कपड़े जादा इक में सीनी होन्नी इक साढ़े म्हल्ले दी इक जनानी होर ऐ ते ओह् बी सींदी ऐ ते जादा ओह् पैहे ओह् जादा लैंदी ऐ ते में थोह्ड़े घट्ट गै लैन्नी होन्नी आं अपना समझो बनाने बास्तै अपने जिसलै आखदे नी भई जेह्ड़ी जेह्ड़ी शैल घट्ट जनानी तुसेंगी पता जेह्ड़ी घट्ट लैंदियां पैसे जनानियां ओह्दे कोल गै जंदियां ते साढ़े घर सारी ध्याड़ी इ'यां मेला गै होंदां लग्गे दा ते अ'ऊं भला एह् चलो अनिता हुंदे घर चलचै अनिता हुंदे घर जन्ने आं ओह् कपड़े शैल सींदी ऐ होर थ्रैडिंग अपने इक कम्म छड्डियै ते दो दो कम्म कराई लैंदियां केईं बारी ओह् थ्रैडिंग बगैरा कोई ब्याह् श्याह् होंदा ते थ्रैडिंग बी मेरे कोला करांदियां इयां बी नार्मल ध्याड़ी दियां इक दो जनानी आंदी गै रौंह्दी रोज ते थ्रैडिंग आह्ला कम्म बी करी लैंदियां न ते एह् ऐ भई हर इक कम्म च कोई बी दिक्खना आखदे चैलेंज ऐ इस कम्म च ते में कोई बी कम्म निं छड्डेआ ऐ सारे कम्म गै नार्मल करी गै लैन्नी होन्नी आं एह् पार्लर आह्ला बी कम्म करनी आं सलाई दा बी करनी होन्नी आं एह् ऐ कि स्वैट्टर स्बुट्टर बी जिसलै स्याल आंदा स्याल स्बैट्टरें आह्ला कम्म स्यालें गै होंदा ऐ ते जेह्ड़ियां जनानियां एह् थ्रैडिंग थ्रुडिंग जेह्ड़ा बाल बूल करदियां न सैट्ट सुट्ट करांदियां ते ओह् बी करी लैन्नी चंगा माड़ा कम्म ते एह् ऐ कि ठीक ऐ अपना सर्कल चली जंदा कन्नै अपना अपने हत्थ सिद्धे कीते दे ते कन्नै घरा दा कम्म बी करी लैन्ने ते ओह् बी केह् नांऽ लैंदे बाह्रा दा बी करी लैन्ने ते घरा दा बी बच्चे बी दिक्खने ते दुनिया लोग सारे गै म्हल्ले दे आखदे हां शैल ऐ भई समझो नरेश दी लाड़ी शैल कम्म करदी ऐ ते शैल अपना खर्चा पानी कुतै केईं लोग बड़े जलदे न आखदे नां इन्नी पता निं किन्नी नुहाड़े बिच्च पता निं केह् इन्ना ओह् ऐ इन्ना कम्म करदी ऐ इन्ने नुहाड़ी लत्तें गी खबरै किन्ना जोर ऐ भाई इन्ना कम्म करी बी लैंदी ऐ थकदी बी निं ऐ में आखेआ अपनी अपनी हिम्मत होंदी ऐ जेह्ड़ा कोई कम्म करी लै ते अपनी हिम्मत ऐ हिम्मत हिम्मत सिर कम्म हिम्मत होऐ ते सब कुछ होंदा ऐ मीं ते कोई कम्म आक्खै ते में ते सारे कम्म ना निं कुसै कम्मै गी करनी होन्नी जित्थें बी कोई होऐ कम्म ते सारे गे करी लैन्नी होन्नी आं ते पैह्लें कवारें होंदे हे ते अपने प्योकै किन्ने कम्म करदी ही सारे घरै दे कम्म बी करने एह् ऐ भाई रुट्टी रट्टी रुट्टी रट्टी बनाई लैनी ते सारे कम्म मम्मी ने आखना चलो करो ब्हारी ब्हारी पोच्चा करो सारा कम्म करी लैना होर बी अग्गें पिच्छें पार्लर दा कम्म बी में सिक्खे दा हा इक साढ़े म्हल्ले गै जनानी ही कन्नै म्हल्लै खोह्ले दा हा ते उत्थें में आपें गै गेई इक दो बारी ओह्दे कोल म्हीना इक लाया ते ओह्दे कोला सिक्खी लेआ हा ते अज्ज भाई अपने सोह्रे आई दी आं ते सारा पार्लर दा कम्म बी करनी होन्नीं आं सलाई दा बी करनी ते जेह्ड़ा नमें कोला दा नमें डिजाइन दे जेह्ड़े कपड़े आंदे न अज्जकल एह् बी सियो ते दमाक ते भाई थोह्ड़ा लगदा गै ऐ ओह्दे कन्नै ते एह् ऐ भाई टाइम लगदा थोह्ड़ा ते टाइम कन्नै टाइम लग्गने दे बाद बी ते फिर अ'ऊं सिक्खी लैन्नी चज्ज ते प्लाजो बी सी लैन्ने आं एह् जेह्ड़े नायरा कट आह्ले सूट एह् बी सी लैन्ने आं चंगे माड़े मुट्टे अपने घरै दा खर्चा पानी शैल चली जंदा होर बी घरै दा कम्म काज करियै ते एह् ऐ भाई ठीक ऐ सर्कल चला दा पर हून चलो गौरमैंट न ते बड़ी किश स्कीमां स्कामां बगैरा खोह्ली दियां होंदियां ते सानूं कोई साढ़े घरै तक पुजदियां गै निं हैन जेह्ड़ियां कोई मारी हट्टै कोई बाह्रमीं बाह्रमीं पढ़े दे कु'न ऐ पुच्छा दा कु'न ऐ देआ दा नौकरियां ते कु'न ऐ आक्खा दा भाई हां तुस नौकरियां करो कोई बी निं नौकरी बगैरा सानूं कौन ऐ करी देआ बाह्रमीं पढ़े दे कु'न ऐ देआ दा एह् ऐ भाई अपने सलाई सलुई दा कम्म ऐ सिक्खे दा ऐ ते एह् सलाई नौकरी ओह्लें कोला खरे अस घर बैठे दे घर बैठे जे बठाए दे घरै दे बी कम्म होआ दे ते रुट्टी पानी घरा दा बी कम्म चला दा ते रुट्टी पानी बी बनाई लैन्ने आं घर बैठे दे पैसे बी कमा ने ते ठीक गै चला दा सर्कल ठीक गै ओह् ऐ भाई अपने पिच्छे मां प्यो ने चज्ज सखाई दी ही ते अज्ज अपने सौह्रे घर आए दे आं ते शैल कम्मकाज़ करा ने आं ते सारें दे बाह् बाह् लै ने आं ते लोग आखदे हां भाई ठीक ऐ फलानें दी लाड़ी शैल कम्म करदी ऐ ते शैल अपने घरै दा खर्चा बी चला दी घरै आह्लै कन्नै बी निपटदी सस्स सौह्रे कन्ने बी निपटदी एह् ऐ भाई ठीक ऐ जनानियां सारें लोकें दी शैल करना अपने घरा दे कम्म ते वाह् वाह् लोकें दी लैनी ते पैसे घरै दे कमाने ते वाह् वाह् लोकें आखना भाई बड़े पैसे कमांदी ऐ ते शैल अपने घरै दा घरै आह्ले कन्नै हत्थ हत्थ हत्थ बटान्ने आं शैल मजे दा ते घरै आह्ले बी शैल इज्जत करदे न सारे अग्गें पिच्छें ग्रां दे लोक बी शैल इज्जत कन्नै बलांदे न ते आपूं बी चंगे बोलने होन्ने ते सारे बी बाकी बी लोक चंगे बोलदे अहें आपूं चंगे ते सारे चंगे ते कम्म कम्म अपने घरै दे करने ते वाह् वाह् लोकें कोला लैनी ते लोक आखदे हां भाई एह् नां एह्दी लाड़ी शैल कम्म करदी ऐ ठीक ऐ अपना सर्कल चली जंदा इन्ना गै ठीक ऐ अपने घरै दा जो बी ऐ